अस मन्नने आं कि में इक मिडल जनरेशन दे आं अस ते में मिडल जनरेशन दी आं ते असें केह् होंदा कि ना अस बजुर्ग न कोई ते ओह् असेंगी उ'नेंगी ज्यादा ऐक्सपिरिंस होंदा उनेंगी अस रिस्पैकट दिन्ने आं जा ओह् असें उं'दे कशा असेंगी बड़ी किश सिक्खने गी लभदा ऐ ते जियां अस निक्के बच्चे ने उं'दे कन्नै प्यार कन्नै प्यार प्यार कन्नै रौह्ना इ'यां उं'दे कशा बी असेंगी कदें कदें बड़ा किश सिक्खने गी लभदा ऐ जां अस बड्डे कन्नै रिसपैक्ट बनाइयै रक्खने पौंदी ऐ निक्के कन्नै निक्कें कन्नै असेंगी प्यार कन्नै कोई बी गल्ल ऐ ओह् करने आं अस ते जेह्के बजुर्ग न उ'नेंगी उं'दे कशा असेंगी बड़ा किश सिक्खने मतलब कि केह् स्हेई ऐ केह् गलत ऐ असेंगी बड़े अच्छे राह् उप्पर भेजने न अस ऐ ते इक मिडल जनरेशन होन्ने आं लेकिन असेंगी उं'दे कशा बड़ा किश सक्खने गी लभदा ऐ ते मेरा ऐक्सपिरींस इ'यै ऐ कि मतलब असेंई बी इ'यां मतलब बौह्ना चाहि्दा बजुर्गे कच्छ मेरे दादू जेह्के न ओह् मतलब इक बजुर्ग गै आदमी न ओह् बड़ी अच्छी क्हानियां सनांदे न जां उं'दा उं'दा बी किश इ'यां रौंह्दा राश्ट्र च कि हां असेंगी किश सिक्खने गी लभदा उं'दे कशा ते होर बी बड़ी सारी गल्लां जियां ओह् आखदे न एह् बड्डे इ'यां कोई अपना लब्भै उसी नमस्ते करने इयां किश बी असेंगी घरै आह्ले स्टाटिंग तू एह् सखाई दी एह् चीज कि बड्डे दी रिस्पैक्ट करनी ऐ होर निक्के कन्नै इयां प्यार कन्नै रौह्ना अपने मेल मलाप एकता रखनी ऐ सभनें च ते जेह्की जनरेशन ऐ यंगर जनरेशन ऐ ते यंगर जनरेशन इ'यै चांह्दी ऐ कि भई अज्जकल इन्ना लोक एकता बिच्च नी रौंह्दे हैन ओह् अपने इयां थोह्ड़ा अपने कन्नै मतलबब रखदे पर असेंगी सारें कन्नै कि ओल्डर जनरेशन दे अस मतलब लोग जां एह् सोचदे न कि सारें कन्नै बनाइयै रक्खनी चाहि्दी असेंगी कुदै न कोह्दी जरूरत पेई जंदी कोई पता नी होंदा ऐ ते जेह्की हून जनरेशन दी यंगर जनरेशन दी गल्ल करचै ते ओह् इ'यां चांह्दे न कि अस मतलब इन्ना कोई बलाना जां किश नी अपने ओह्दे बिच्च रौह्ना अपने कम्म कन्नै कम्म रक्खेआ कोई मतलब होएआ ते बलाया कुसै गी कोई नेईं होएआ ते नेईं बलाया लेकिन ओल्डर जनरेशन दे जेहके न उं'दे कशा इ'यै सिक्खने गी लभदा कि असें सारें कन्नै बनाइयै रक्खनी चाहि्दी ऐ एकता रक्खनी चाहि्दी ऐ कुसै गी ज्यादा इ'यां एह् नी कि हां कोई लब्भै ते सामनै इयां दिक्खियै चली जाना उसी जरूर नमस्कार जां किश कड्ढियै एह् असेंगी सिक्खने गी लभदा ते जेह्के बजुर्ग लोक न असें उं'दे कशा बड़ा किश सिक्खने गी लभदा अस उ'नेंगी रिस्पैक्ट देगे उं'दा आर्शीवाद हमेशां साढ़े कन्नै ऐ ते इ'यै फर्क ऐ ओल्डर जनरेशन च ते यंग यंगर जनरेशन बिच्च